कुछ समय पहले मैंने एक जेल पेन लिया था जिससे वह मुझे बहुत अच्छा आनंद प्राप्ति करवाता था मैं किसी भी ड्रॉइंग में या तो कभी कभार जैसे कि में इसको कॉपी पे लिखता था तो वो बहुत अच्छा चलता था पर एक समय उसके बाद क्या हुआ कि उस पेन की रफ्तार धीमी हो गई और वह जेल पेन जो था कि हमारे पूरे इंक जो उसका अंदर का था वो हमारे शर्ट पर गिर गया उससे जेल पेन के घाटे यही होते हैं कि वह अच्छा भी है और बुरा भी है उसके नुकसान भी यही था कि वह चलते चलते खराब हो गया उसका इंक बाहर निकल गया जिससे हमारे कपड़ों पड़ा और उसको हमने फ़ेक दिया